सारें कोला पैह्लें मैं जम्मू शैह्र दे सांबा जिले दा निवासी आं इत्थें जियां कि सोआल ऐ कि तुआढे जगह तुआढे डिस्टिक च केह्ड़ी वर्शिप आह्ली वर्शिप प्लेसिस केह्ड़ियां ऐं वर्शिप प्लेसिस जानि जित्थें लोग जित्थै लोगां दी मान्यता ऐ जित्थै लोग जंदे ऐ मत्था मुत्था टेकन काफी इत्थै काफी सारी इत्थै ऐ इत्थै जगह काफी जगह ऐ सब तूं जियां के सांबे डिस्टिक च सब तूं प्रसिध्द मन्दर ऐ इत्थै चीची माता दा मन्दर हून चीची माता दा मन्दर इत्थै इत्थेै मानसर मोड़ दे अग्गै पैंदा ऐ ते जित्थे जदूं बी ओह् होंदा ऐ साढ़े जम्मू च अमरनाथ जात्तरा होंदी ऐ काफी लोग जिन्ने बी श्रद्धालू आंदे ऐ इत्थें अमरनाथ जात्तरा आस्ते ओह् चीची माता दे मन्दर तू हो के जरूर जंदे ऐं जियां फेर लोग अमरनाथ ते आएं जां बैष्णो देवी आएं इत्थै मत्था टेकने आस्ते इत्थै लोग चीची माता दे मन्दर तो हो के जरूर जंदे ऐं हून चीची माता दे मन्दर च जियां नरात्ते होन ते नरात्तेंआं च सब तूं जादा इत्थै सांबे जिले च पूरे सांबे डिस्टिक च सब तूं जादा भीड़ जेह्ड़ी होंदी ऐ उसले चीची माता दे मन्दर च गै होंदी ऐ हून चीची माता दे मन्दर दी जियां क्हानी ऐ कि इत्थै इक्क कुड़ी ही उन्नू काफी तंग कीता जंदा ही ते उने केह् कीता उनां नू सबक सिखाने आस्ते ओह् इक पानी इत्थै खूही ओह्दे च जा के डिग्ग गेई ही ते ओह् जिसले ओह् डिग्गी ते उदे पिता जी हे जेह्ड़े ओह् बी ओह्दे नाल गे ते उनां ने उनूं क'ड्डेआ जिसले बाह्र ते ओह्दी ओह् उसले मरी दी ही पर उदी जेह्ड़ी चीची उंगल ही ओह्दी पूरी जेह्ड़ी शरीर ही जेह्ड़ा कुड़ी दा ओह् पूरा गै उ'दे पानी दे अन्दर ही पर जेह्ड़ी चीची उंगली जेह्ड़ी ही ओह् ओह्दी बाह्र ही उन्ने ओह्दे बाद काफी चमतकार दस्से लोकां नू कि मैं बी आं इत्थै उन्नै काफी चमतकार दस्से लोकां नू माता दे माता दी बी इ'न्न इत्थें काफी मान्यता लोंगां च जियां हून दस्से कि नरातेआं च इत्थें काफी रश होंदा ऐ सारे लोग इत्थें आईयै स्टॉल लांदे अपनी श्रध्दा कन्नै स्टॉल लांदे इत्थै मेला बी होंदा इत्थै चीची माता दे मन्दर च ते नरात्तेआं च मेला होंदे स्टॉल स्टूल लग्गे दे होंदे बच्चे बी जंदे खेढन बच्चे बी जंदे उत्थे काफी उत्साह् कन्ने जंदे स्कूल लै के जंदे उनां नू उनां गी ते जियां कि इत्थें भण्डारा बी होंदा नरातेंआं च नरातेंआं च नौ दे नौ दिन भण्डारा होंदा इत्थें जियां कि हून नौमनी आह्ले दिन बी लोग सांखां परवाह्न जंदे ऐं उत्थें सांखां परवाह् के माता दे अग्गे मत्था टेकदे अपनी मुरादां मंगदे ऐं होर बी इत्थे काफी सारे मन्दर ऐ इक होर चीज़ कि जियां लोगां दे घर कुश बी अच्छा अगर होए ते मतलव जियां उनां ने ओह् लेनी होए कोई गड्डी बगैरा लेई जां फिर कोई कुश बी अच्छा होए ब्याह् शयाह्जा बच्चा होए ओह् जरूर जंदे उत्थै माता कोल ते उं'दे कोल मत्था टेकन उ'दा आशीर्वाद लैन जरूर जंदे ऐं ते होर बी इत्थै काफी मन्दर ऐ जियां इत्थै इक होर काफी प्रसिध्द मन्दर ए इत्थै महेशवर शिवजी दा मन्दर ओह् जेह्ड़ा मन्दर ऐ ओह् फौजियां दे ल्हाके च आंदा ऐ ते उस मन्दर दी इक्क खास बात एह् ऐ कि ओह् आपशम्बू ऐ ओह् मतलव उत्थे आप आपू शिवलिंग उत्थें आपं आया ही आपूं पैदा होआ ही किसी ने बनाए दा नी ऐ उत्थें शिवलिंग हर सोमबार इयां उत्थें शिवदी जेह्ड़े उत्थें फौजी ऐं ओह् ओह्दी काफी देख भाल करदे ऐं ते खासकर जिस सोमबार आह्ले दिन सोमबार आह्ले दिन उत्थें काफी रश होंदा जिन्ने बी आस पास दे लोग ऐं सोमबार दै दिन जरूर जंदे ऐं उत्थें जल ढालन तोहानूं पता ई होना ते काफी जियां शिवरात्री आह्ले दिन बी उत्थै उत्थै बी मेला लगदा काफी बड्डा मेला होंदा ओह् फौजी मेला लांदे ऐं उत्थें शिवजी दा उत्थै लोग उत्थै बच्चे जेह्ड़े ऐं ओह् शिवजी दा स्वरूप लेइयै आए दे होंदे उत्थें जिन्ना जो बी औंदे छोटे मोटे नाटक बगैरा बी करदे ऐ उत्थै भण्डारा होंदा फिर रात नूं उत्थें भंग दा परशाद बी होंदा ऐ ते शिवरात्री आह्ले दिन लोग काफी अपने बज़ार दी दकानां दे अग्गें बज़ारां च बी रैलियां क'ढदे ऐं ते रैलियां क'ढदे ते शिवजी दा स्वरूप लेइयै लोकां नू मैसेज दिंदे ऐं कि कियां उनें कियां उनें सारेआं नू तारे दा ऐ और जियां धमदेंह् आह्ले दिन बी इत्थें हर जगह गली गली च गली गली च इत्थें लोकां ने मिट्ठा लाए दा होंदा शबीलां लाई दियां होंदियां धमदेंह् आह्ले दिन होर बी इत्थें काफी सारे ध्यार अच्छे तरीके नाल बनाए जंदे ऐ सह तो बड्डा ध्यार इत्थै बनाया जंदा ऐ इत्थै शिवरात्री दा नौमनी दिवाली नौमनी आह्ले दिन बी नौमनी दे बाद दशहैरे आह्ले दिन बी लोग काफी इत्थे बड़ा बड्डा इत्थे मेला होंदा ऐ दशहैरे आह्ले दिन ते कैह्ली गराऊंड ऐ उत्थे ते लोग जेह्ड़े रैलियां बगैरा कढदे ऐं इत्थें राम जिन्ने बी देवी देवते न उं'दा स्वरूप बनाए दा होंदा बच्चें बने दो होंदे हैन ते ओह्दा नाटक करदे पूरे नौ दिन उनां ने राम लीलाकरदे ऐं ते फिर रैली च फिर रैली च ओह्नू सारे बज़ारां च पूरे सांबे डिस्टिक च फिरदे न उं'दा स्वरूप बना के फिर इत्थे काफी अच्छी तरह होंदा ऐ ते हून जियां शिवजी दा ते काली माता दा उनां ने ओह् कीता दा होंदा ऐ स्वरूप लै के उ'न्दी ओह् करे के दे होंदे ऐ ते दशहैरे आह्ले दिन बी काफी रौनक होंदी ऐ इत्थे साढ़े इत्थे ते होर जियां इत्थे होर बी काफी मन्दर काफी प्रसिध्द ऐ इत्थे साढ़े सांबे च इक काली माता दा मन्दर ऐ ओह्दी बी काफी मान्यता ऐ अपनी मन्दर दी होर साढ़े मह्ल्ले च गै इक रवीदास दा मन्दर बी ऐ ते रवीदास जी दा मन्दर बी ऐ जियां कि तोहानूं पता अगलै महीनै फरबरी च फरबरी च हर पूर्णमाशी आह्ले दिन इत्थे रविदास जी दे मन्दर च बी भण्डारा होंदा ऐ सतसंग होंदा ऐ ते इक सबतू अच्छी चीज़ होंदी ऐ एह् करदे ऐ कि जिन्ने बी म्ह्ल्ले दे बच्चे ऐ जिनां ने कुश अच्छा कीता दा ऐ उनां नूं जियां कि कोई जिस दी नौकरी लगी ऐ किसे नैं सीट क'ड्डी ऐ कोई अच्छी उनां नूं बी ओ करदे ऐं उनां नूं प्रोत्साहित करदे ऐं काफी उनां नूं आवार्ड़ बगैरा दिंदे ऐं ताकि लोग ताकि बाकी जेह्ड़े होर बी बच्चे ऐ साढ़े म्ह्ल्ले दे साढ़े डिस्टिक दे ओह् बी अच्छी तरह देखें ओह् बी देखें उनां नूं ते उनां नू बी इक जनून होए कि ओह् बी कुछ अच्छा करे उं'दे आंह्गर गै इयां गै साढ़े डिस्टिक दे बच्चेआं नू काफी प्रोत्साहित करदे ऐं एह् ध्यारां कन्नै ते मन्दरां कन्नै हून उस दिन गै रविदास दे मन्दर च काफी अच्छा भण्डारा बी होंदा ऐ सारे लोग मिली जुलियै मिली जुलियै सारा कुछ करदे न स्टॉल बगैरा बी लाए दे होंदे न पानी ते कड़ाह् परशाद बी लाए दा होंदा रोड़ उप्पर ताकि सारे लोग मिली जुलियै ओह्दा आनंद लै सकें हुन साढ़े म्ह्ल्ले च इक चर्च बी ऐ जियां इत्थें बी काफी जियां कि मैं बी इत्थे इक कॉन्बैट स्कूल च पढ़े दां ते उत्थें जेह्ड़ी साढ़ी प्रिंसिपल ही ओह् स्हानू जेह्ड़ी चर्च च लेआंदी ही ओह् करने आस्ते प्रे कराने आस्ते खासकर पेपरां तों जिस तरह हुन साढ़े दसमीं दे पेपर होए दसमीं दे पेपरां कोलूं पैह्लें बी उनांने स्हानू इत्थें लेआंदा दा ही प्रे कराने आस्तै ताकि साढ़े पेपर अच्छे जाएं इयां कि लोकां दी इत्थें वर्शिप इत्थें काफी अच्छी ओ मान्यता ऐ लोगां दी काफी अच्छी तरां करदे ऐं ध्यार बगैरा बी बनांदे ऐं उत्थें इक बड़ा प्रसिध्द नरसिंग दा मन्दर बी ऐ मतलव कि जेह्ड़े साढ़े इत्थें डिस्टिक दे लोग ऐं ओह् काफी श्रध्दालु ऐं ते काफी अच्छी तरह ओह् सारे मन्दरां च जंदे ऐं ते काफी अच्छी तरह उं'दी ओह् करदे ऐं उं'दी मान्यदा बी काफी ऐ